आं माखासे मिथिनाय फिसा फिसा फालांगिफोरा जाहैबाय दखान होनाय

गय बेफारि खालामनाय मैगं थायगं फाननाय बेजों लोगोसे फिसा फिसा दंफां बेफारि खालामनो हानाय बेजों लोगोसे न' फानलाय बायलाय बिदि फानलाय बायलाय दाउ अमा बेफारि खालामनो हानाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो माखासे अमा बेफारि खालामनो हानाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा गिदिर गिदिर म'ल खालामनानै बिजनेस खालामनो हानाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो माखासे गोबां गिदिर गिदिर आबाद मावनानै गोबां आबाद खालामनानै मैगं थायगं फाननानै जानाय माने

बेजों लोगोसे दंबावो न'आव थानाय बारि बागानजों बिजनेस खालामनो हानाय बेफोरजों लोगोसे दंबावो गाइखेर फानलाय रोगालाय खालामनो हानाय